हँ गुलाब फुलके गाछ छै की हुँ हँ लेबइ हुँ आ की कहै छै गेंदा फुलके गाछ छै कते दाम छै हँ हँ आ गुलाबके बीस रुपआ आरो कोन कोन फुल सबके गाछ छै ओ लेना रहय तऽ ओकरामे की की दै लए पड़ै छै फुल सब गाछमे ओकरा केना पौधा बढ़ियाॅं रहतै केना की हेतै हँ हँ देखभाल तऽ बढ़ियाॅं करइये पड़तै तब ने ओ फुल आर फड़तै तब ने आदमी पुजा पाठ करतै तुलसी गाछ छै की हँ तऽ की कहै छै अहाँ देखु हँ कला भी लेना यऽ उजला भी दोनों लेनाइ अछि जेना एक एकटा लए लेबै ठीक छै आ अड़हुलो फुलके गाछ छै की कोन कोन अड़हुल छै

आ पाँच पतिया ओ पाँचो पतिया वाला छै आ हँ आ की कहै छै उजरा अड़हुल छै उजला छै गुलाबी वाला छै दुनू छै हँ लेनाइ रहै लए लेबै दुनू एक एकटा गाछ कनैलोके गाछ छै कनैल फुलके गाछ कनैलो छै ने बेली तऽ बेलियो फुलके गाछ छै हँ देखय ला पड़तै तऽ देखिओ लेनाइ रहै बेलियो फुलके गाछ हँ अयबै की लेबै की खोजु ने खोजबै तबने खोजके कहबै तब ने जेबै हँ हँ देखु खोजू खोजु आबयमे कनि समय लागतै ने हुँ खोजु तऽ हँ खोजु हुँ हँ आबय छी हुँ कनि खोजु हुँ